हलो हलो हाँ मैडम अच्छा आपको सफारी ख़रीदनी हैं मैम तो ठीक है सफारी में हमारे पास आठ दस गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं ठीक है उसमें हम आपको वाट्सअप कर देंगे जो भी गाड़ियाँ हैं उसको देख लीजिएगा फिन उसका प्राइज है पाँच लाख पाँच लाख से सेकेंड जैन गाड़ी हमारे पास हैं तो वह पाँच लाख सात लाख और तीन लाख के बीच में रेंज में हैं अब उसमें आप को वाट्सअप कर देंगे जो कलर समझ में आएगा उसको बता दिए उस गाड़ी का दाम हम आपको भेज देंगे और कल आकर आप आराम से गाड़ी देख सकती हैं ठीक है वह पाँच वाली हाँ पाँच लाख वाली थोड़ा अच्छी कंडीसन में है वह आपको चलने में मतलब एक बार ले लेंगी तो पाँच छः साल के लिए आस फी रहेंगी आपको कोई भी ख़र्च बहेन नहीं करना पड़ेगा उसमें और हमारे पास तो एक लाख में भी है लेकिन वह बहुत कबाड़ी है वह चलने लायक़ नहीं है मिलने को तो मिल जाएगा जैसे आप प्राइज जैसा पैसा लगाएंगी वैसी गाड़ी मिलेगी आपको वह अच्छा तो आपको पाँच और सात वाली लेंगी तो वह आपको अच्छा पड़ेगा हाँ इस्कार्पियो में भी हमारे पास एक लाख से और नौ लाख के बीच में गाड़ियाँ हैं सेकेंड हैंड की और उसमें आप पाँच लाख छः लाख सात लाख वाली लेंगी तो आपको अच्छी कंडीसन में मिल जाएगी गाड़ी बाक़ी उसके थोड़ा उससे नीचे लेंगी तो थोड़ा आपको लो गाड़ियाँ मिलेंगी जिसमें थोड़ा आपको भाई ख़र्चा करना पड़ेगा

हाँ सात लाख वाली गाड़ी जो है हमारे पास वह सिर्फ हमारे तीस हज़ार किलोमीटर दूर चला है और जो दस लाख वाली है वह सिर्फ बीस हज़ार चली है तो आपको यही सात लाख और दस लाख वाली यही दो बढ़ियाँ पड़ेगी अब इसी दो में आपको हम फोटो वाट्सअप कर देंगे देख लीजिएगा जो पसंद आएगी उसको बता वह डेढ़ लाख वाली थोड़ा बहुत ज़्यादा चलिएगा दो ढाई लाख के आस पास चली गई हैं ना दो तीन लाख में लेने का मतलब यह है कि वही आपको कुछ ना कुछ पैसे डालना पड़ेगा कहीं यह बिगड़ गया तो आप हमें शिकायत करेंगे नहीं भैया यह कैसी गाड़ी दिए बिगड़ गई है इसलिए हम बता रहे हैं कि ना आप जी हाँ तीन लाख से पाँच लाख दस लाख वाली लेंगी तो आपको दो तीन साल कोई भी ख़र्च वहाँ नहीं करना पड़ेगा वह डिजायर में हमारे यहाँ से दो लाख से लेकर आठ लाख के बीच में पड़ी हुई हैं और जो दो लाख की है वह थोड़ा ज़्यादा थोड़ा का बहोत जादा चली हुई है जो आठ लाख वाली डिजायर है वह सिर्फ बीस हज़ार किलोमीटर दूर चली हुई है अब उसमें आप बताइए जो बताएँगी मैं फोटो वाट्सअप कर दे रहा हूँ आपको जो दिखेगा जो गाड़ी पसंद आएगी उसको बता दीजिएगा और कल आकर आप देख लीजिएगा ठीक है ठीक ठीक ओके